जय झूलेलाल मुंहिंजा पसंदीदा बुक्स आहिनि पंचतंत्र जा नंढा नंढा स्टोरीस उनमें तमामु घणो सुठो स्मारल मिलंदो आहे त कीअं ज़िंदगी जेको आहे सो जीअणु घुरिजे हर प स्टोरी में हिकु मॉरल हूंदो आहे तंहिंकरे उहो मुखे जामु पसंदि ईंदो आहे ऐं इनखां पोइ ॿिया बि जेके नंढा किताब आहिनि जिन में सत्संगु सां कुझु रिलेटेड आहिनि जीअं त हुन में बि नंढो सत्संगु ॿुधाए करे असांखे समुझाईंदा आहिनि त कीअं ज़िंदगी जीअणु घुरिजे ज़िंदगी दुखनि में जेका भरियलु आहे उनखे आसानु नमूने करणु सां इहे नंढा किताब इहे किताब पढ़ी पढ़ी असांखे रोशनी मिलंदी आहे ऐं ख़ुशी थींदी आहे त असांजे जीवन खे हलाइण लाइ इन्हनि किताबनि जो थियो आहे ठहणु ऐं असांखे जामु पसंदि आहिनि मुंहिंजे त स्पेशली पंचतंत्र में जेके नंढियूं नंढियूं आखाणियूं हुंदियूं आहिनि उन्हनि में जामु मज़ो ईंदो आहे मूंखे जॾहिं बि टाइम मिलंदो आहे त उहो पढ़ी करे पंहिंजो वक़्ति सफलो कंदी आहियां हें ऐंं इन्हनि क मां ॿियनि खे बि इहा ई सलाह ॾींदी आहियां त नंढियूं आखाणियूं पढ़ी पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुठे नमूने सां जीअणु घुरिजे जय झूलेलाल